جی ہاں یہ سچ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رقص کو ایک مکمل پیشے یا مشغلے کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا رقص کو عموماً صرف تفریح یا غیر سنجیدہ سرگرمی سمجھا جاتا ہے خاص طور پر خواتین کے لیے رقص کا انتخاب ایک چیلنج بن جاتا ہے سماجی روایات اور ثقافتی اقتدار اس پیشے کو کم تس تر سم سمجھ سمجھتی ہے اکثر خواتین کو گھر خاندان یا بربادی کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرتا کرنا پڑتا ہے لوگ رقص کرنے والی خواتین پر منفی رائے قائم کرتے ہیں انہیں غیر سنجیدہ بے حیا یا کم تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رقص بھی ایک فن اور محنت کا کام ہے بہت سی خواتین اس فن کے ذریعے اپنی شا اپنی شناخت بناتی ہے لیکن انہیں سماجی دباؤ بدنامی اور مواقع کی کمی کا سامنا رہتا ہے رقص کو اپنی صلاحیت ثابت کرنے کے لیے دگنی محنت کرنی پڑتی ہے معاشرے کی قبولیت کی کمی ان کے حوصلے کو کمزور کرتی ہے